جی السلام علیکم ورحمتہ اللہ کیا میری بات راشد ٹریول ایجنسی ہو رہی ہے جی جی ہاں جی سر میں باٹلہ ہاؤس گلی نمبر پانچ سے بول رہا ہوں ابھی لاسٹ ٹائم میں نے ایک اوٹو آپ کی ٹریول ایجنسی سے بک کی تھی اس پر جی جی ہاں محمد راشد نام تھا ڈی ایل ٹو زیرو تھری ہاں جی پھر مجھے ابھی اگلے سفر کے لیے میں کل کہیں جانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں راشد صاحب کو ہی بھیجیں میرے ایڈریس پہ ان کی گاڑی اچھی ہے ان کا ڈرائیونگ اشٹائل اچھا ہے بہترین ہے من پسند آدمی ہیں چھٹ راستہ بھر وہ اداس ہونے نہیں دیتے ہیں ہنسی مزاق کرتے ہوئے جاتے ہیں لحاظہ میرے لیے وہ بہت بہترین ہیں پچھلے مرتبہ بہت مزہ آیا تھا میں نے آپ کو اس پہ فیڈبیک بھی دیا تھا بہترین سا آپ لحاظہ کل دوپہر میں آپ انہیں بھیج دیں دو بجے کے آس پاس میرے ایڈریس پر میرا احسان ہوگا جی جی جی تھینک یو اوکے اوکے شکریہ تھینک یو